आपका रूम बनवावे के होई तो वही दो लाख रुपये लगे अरे इसमें छड़ लगेगा बालू लगेगा गिट्टी लगेगा ईंट लगेगा सीमेंट लगेगा यह सब लगेगा हम बताए तो हैं दो लाख में करवा देंगे हम हाँ जैसा कहेंगे वैसा बनवा देंगे हम अब डिजाइन वाला बनवाइएगा तो उसका अलग पेमेंट लगेगा सिंपल बनवाइएगा तो दो लाख में हो जाएगा क्या चीज़ अरे वही लगभग में एक महिना लग जाएगा तैयार होने में उसको कोई चीज़ जल्दी करने के लिए तो फिर मिस्त्री मतलब बढ़ा कर रखना पड़ेगा फिर लेबर एबर हाँ हाँ आपका पैसा ज़्यादा लगेगा तो जल्दी बन जाएगा फिर हाँ आपके घर पर गिरवा देंगे

छड़ और बालू जी जी गिरवा देंगे हम नहीं आपको पैसा दे आप पैसा देंगी तभी तो सामान गिरवाएँगे ना जी आप मतलब एक लाख रुपये मतलब कैश देंगी फिर उसके बाद बन जाएगा तो फिर आपको पूरा देना होगा जी आप अगर जल्दी करना चाहेँ तो पंद्रह दिन में बनवा सकते है पैसा ज़्यादा लग जाएगा फिर आपका देर में बनवाएँगे तो थोड़ा कम लगेगा अगर आप जल्दी बनवाना चाहती हैं तो फिन थोड़ा सा पैसा ख़र्च करेंगी तो जल्दी बन जाएगा ठीक है बढ़िया बनवाइगा